मेरे पास एक बाजु में दुकान है मेरे भतीजे का पड़ोस में सामान रखता है सोडा साबुन सेम्फुल शक्कर दाल तेल अभी हम लोग जब जाते हैं मोलेंगे मेरी तरफ़ से क नाम किन दे जब हम लोग देखेंगे इतना सा हाँ इतना महँगा है तो कितना सा धर के देंगे और शक्कर वगैरह लेते हैं इधर बयालीस रुपये चौवालीस रुपये वह अड़तालीस रुपये देते हैं कहते अरे बाप रे इतना महँगा यहाँ कितनी सस्ता समान रहा सब महँगा और बजारों में है दुकान रिटेल है छः लोग हैं एक सौ अस्सी एक सौ बीस एक सौ दस ऐसे वह इतना महँगा सामान भाजी सब्ज़ी कितनी महँग है अगर कोई इधर जो दुकान एक किलोमीटर पड़ता है बनवाह बगा दाल है डेढ़ सौ रुपिया किलो एक सौ चालीस डेढ़ सौ सौ हम लोग तो सौ वाले खाते हैं क्योंकि गरीब हैं ना इसीलिए नहीं खा पाते हैं हम लोग और यही सब बात है अब तो सेम्फुल साबुन देखा कितना पहले वहाँ से मिलता था कपड़ा वहाँ भी दस का हो गया है सब चीज़ में महँगाई हो गई है अंडा मिलता रहा पाँच का चार का अब सोझे एक ही सात रुपया हो गया कच्चा अमलेड दस रुपये फराई दस रुपये यह कैसे खा कैसे खाए मने कैसे जीए कैसे रहे महँगाई इस तरे की बढ़ी जाता का करे मने क्या करे हम लोग बाल बच्चा है हम लोग के पास भी क्या करें बहुत दिक्कत है अभी हम लोग